अगर मेरे को मौका दिया जाए भारत में या किसी राज्य में तो मैं कला क से जो के प्रति अपने महारात या राज्य में विभिन्न प्रकार की कलाओं की प्रदर्शनी अलग अलग देशों में में शैलियों का प्रदर्शन करूँगा और कला शैलियों में राज्य व भारत का नाम रौशन करूँगा साथ ही कला की शैलियाँ जो हैं वो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के स्तर से अपनी अपनी एक कला शैलियाँ हैं जिसमें अलग विभिन्न प्रकार की शैलियाँ सम्मिलित हैं से कला से शैलियों में पेंटिंग है लोकनृत्य है देवा लेखन है ये सब बहुत सारी स कला शैलियाँ हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में होती हैं ओर मैं अगर मेरे को मौका मिलेगा भारतीय किसी राज्य से तो मैं कला शैलियों से अन्य राज्य अन्य देश में उनका प्रदर्शन सुचारु रूप से अब ऐसे तरीके से करूँगा और सही समय पर उनका प्रदर्शन कर पाऊँ प्रयास भी करूँगा और मैं दिखाना चाहूँगा अन्य देश को में कि हमारा भारत देश में कला शैलियों में प्रथम रहा है और रहेगा और हमेशा मैं ये प्रयास करूँगा कि भारत हमेशा कला शैलियों में प्रथम आए और निरंतर प्रथम आता रहे ऐसा मैं प्रयास करता रहूँगा